हेलौ औ औ औ हेलौ नोंनावहाय स्ट्र'बेरि बिफां गायदों होननानै हाय आङो खोनानो मोन्दों ओमफ्राय माबायदि माबायदि गायो

औ फिथाइखौथ' ए ओमफ्राय आंबो औ आंबो गायनो होननानैहाय नोंनावहाय मोनथिनायखाय आंनो लायनो थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय नों माबायदि माबायदि फानगोन औ औ बिफांखौ औ औ ओमफ्राय गायनायफ्रा माबायदि माबायदि गायगोन औ नों खय बिगा गायगोन आं लायनानैहाय फानफैनो होननानैहाय सानदोंमोन नों एसे दाम दामखौहाय माबानानै मिलायनानैहाय आंनोहाय हरदो आं गाबोनहाय आं गाबोनहाय नोंनाव थांनाय दे हजों नायनोसै दे होमब्ला औ आं गाबोन थांनोसै न'आवहाय